हाँ हाँ मैंने मेरी दोस्त को हाथ से बनाया हुआ बर्डे कार्ड उपहार में दिया था और जिन इन्हें हाँ हाथ से बनी हुई चीज़ों का भावनात्मक मूल्य अधिक होता है क्योंकि हाथ से बने हुए चीज बहुत महँगी होती है और उसमें बहुत टाइम भी लगता है और मैंने अपने हाथों से मेरी दोस्त के लिए बर्डे कार्ड बनाया था और उसको गिफ्ट किया था और जब उसको भी बहुत खुशी हुई थी ये क्योंकि खरीदने की खरीदने वाली चीज़ें देना उससे अच्छा तो हाथों की बनी चीज़ें बहुत ही मूल्यवान होती हैं